आङो मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो जेरै लाफा आमफ्राइ आलु कपि बान्दा कपि खायला आमफ्राइ फान्थाव बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो गामि ओनसोलाव जोङो मोन्नो हायो आरो जोङो जायो देहानि थाखै बेफोर गासैखौबो गोनांथि

आरो जोङो बेददबो जानाय जायो जेरै दाउ अमा हांसो बोरमा फारौ बायदि बायदि जेखौबो जों देहानि थाखाय जायो मानोना जोङो देहाखौ गोख्रों गोग्गो लाखिनांगौनि थाखाय जोङो मैगं बेददफोरखौ जोङो जानाय जायो